ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پر لکھے جانے چاہیے اور میں لکھنا بھی چاہتا ہوں چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی چیزیں حالیہ میں چل رہی ہیں جیسے آج کے سمے میں مسلم الپ سنکھیک کو لے کر کافی بات چیت ہو رہی ہے تو مسلم الپ سنکھیک میں کون اس پہ ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پسماندہ مسلمانوں کو کیا پسماندہ مسلمانوں پر خاص طور سے ان کے ذاتی کو لے ان کے اندر جو ذاتی کی الگ الگ الگ الگ وہ ایک جھاتی ہے ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے ان کو آرچھن دلوانے کی بات ہو گئی اور یا اس طریقے سے ان کو آرتھک طور پر اٹھانے کی بات ہو تو اور اس طریقے کے موضوع پہ بات کرنی بہت ضروری ہے اس طریقے کے موضوع پہ لکھنا بہت ضروری ہے میں اس طریقے کے موضوع پہ لکھنا چاہتا ہوں جب آپ ہندوستانی معاشرے میں جب اس بات کو جب آپ کسی جاتی پر بات کرتے ہیں تو ایک سوال جب کرتے ہیں کسی جاتی پر تو آپ کے سامنے بہت ساری دقتیں آتی ہیں بہت سارے آپ کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا آپ پہ اتنے سارے تنقید کئے جاتے ہیں کہ آپ ان تنقید کا جواب کیا لکھیں گے پھر اس طریقے کا موضوع پہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے